मूंखे ॻाइण जो त वधीक शौक़ु आहे बट मां हिचकिचाईंदी आं जीअं सभिनि जे साम्हूं ॻाइण में त मां चईंदी आहियां कि मां सभिनि जे साम्हूं स्टेज ते बीह करे गांवा मां गायां माइक खणी गायां ताकी मूंखे कोई हिचकिचाहट न थिए ॿारनि खे सेखारे सघां पंहिंजी फैमिलियुनि सां वेही भॼन कीर्तन जी मंडली में ॻाए सघां मूंखे चालीहे जो महोत्सव थींदो आहे उन में बि सुठा सुठा सभिनि जे साम्हूं पंहिंजा भॼन पेश कयां स्टेज शो कयां हीअं ई ॿिया रोमांटिक सॉन्ग बि कंदी रहां मूंखे इलाही शौक़ु आहे ॻाइण जो जो हमेशह मां घर में बि गाईंदी आहियां बट मां इहे ई चाहींदी आहियां कि मां सभिनि सां मिली करे ॿारनि सां हीअं ई हमेशह पंहिंजो हुनर खे वधाईंदी रहां